आथिखालनि थासारि फोरखौ नोजोर होयोब्ला जों नुयो माखासे महरगिरिफोरनि रोंगौथिफ्रा गोमालांनाय जायखौ जोङो सोलोंनानै लानो हानाय माखासे गियानखौ खोमाना लानायबादि जों दा बे थासारियाव सौफैदों जोंनि माखासे आजै आजौ समाव बाहायबोनाय माखासे दानाय लुनाय हेबनाय दाननाय मा बायदि बायदि माखासे मुवा बेसादफोर बानायनायफोरा आथिखालाव गैया जानो हमदों बेफोरखौ जोङो आथिखालाव फोथांनानै लाखिनो थाखाय बायदि राहाजों नाजानाया जोंनि थाखाय हाबा जानानै फैबाय बेफोरखौ जोङो गोबां बिथिंजों फोथांनानै लाखिनो हानायनि माखासे सानो गोरोंफ्रा साननानै बेफोरखौ बायदि बिथिंजों फोथांना लाखिनायनि राहा लामाखौ नाजानांगौ दिनै जोंनि आथिखालनि मुगायाव माखासे जायफोर आजै आजौआव फोरोंलांनाय माखासे आइजें आइलाफोर दंमोन बिफोर गैया जानो थांनायाव जोंनि माखासे आरिमुवारि नेर्सोनथिया गैयैआव जों माखौबा आद्रा थालांनाय बादि नुगासिनो दङ जायजों जोङो माखासे जोंनि माहारियारि खौ गेरेमसा होननानै साननानै लानो हायोमोन आथिखालाव नाथाय बिफोर गैया जानायाव जों माखासे सम फारिजों गोरोबनो हायैबादि जालांदों बेफोरखौ जोङो दा उन सिगां साननानै जोंनि माखासे गोरों थाखोनि सुबुंफोरा बायदि बिथिंजों फोथांना लाखिनो थाखाय जेब्लाबो अहर अहर नाजानाया गोनांथि दं आथिखालनि माखासे टेक्नल'जि नि जौगानायजों समफोरा दिहुननायफोरा खाब जायाखैब्लाबो नाथाय माखासे जोंनि गामियारि ओनसोल बा जोंनि माहारियारिनि माखासे आखल आखुफोरखौ नायोब्ला जों जोंनि माखासे दानाय लुनाय दाननाय हेबनाय बायदि बायदि बिथिंनि माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायोमोनब्ला जोङो गावखौनो गोग्गानाय मोनगौमोन नाथाय समजों बेफोरो गोमालांनायाव जि माखासे जोंनि हारिनि खहा जादों होननानै जों साननो हायो